छैठमे अपन छैठ केलहुँ अपन तीन दिन सहलहुँ खरना केलहुँ अपन खरना कए कऽ अपन छैठके पाबैन केलहुँ तऽ अपन सब अपन पूरी पकमान पकेलहुँ सब फल फूल आनलहुँ सब रङ्गके फल फूल आनिकऽ सबटा घाटपर गेलहुँ घाटपर जाकऽ बाल बच्चा सब गेलहुँ अरख मनेलहुँ सब बाल बच्चे सब जाकऽ पानिमे ठाढ भेलहुँ सब जाकऽ सहलहुँ सब अपन हाथ उठेलहुँ सब बाल बच्चा अपन गेल सब अपन अर्घ लगेलक सब अपन डाली पाती अपन पसारलहुँ डाली पाती पसारिकऽ सब बाल बच्चा सब गेल सब अर्घमे मनेलहुँ हमहूँ मनेलहुँ पानिमे धसलहुँ सहिके तीन दिन सहलहुँ सहिकऽ अपन सब अपन डाली पसारलहुँ सब अपन भगवानके सब छैठ महरानीके सब अपन कल जोड़लहुँ सब अपन अर्घमे सब अपन चढ़ेलहुँ सब अपन केलहुँ पाबैन सब बाल बच्चा खुशी मनेलहुँ खुशी मनाकऽ सब अपन केलहुँ अपन पाबैन सब अपन पाबैन कए कऽ सब बाल बच्चा आयल सब अपन गोर लगलक सब पाबैन पसारि कऽ सब पूरी पकेलहुँ सब फल फूल आनलहुं फल फूल आनिकऽ पसारिकऽ रक्षाबन्धनमे रक्षाबन्धनमे सब भाय आयल भायके राखी बान्हलहुँ सब भाइ आयल अपन सोहाग देलक भाय भाय के सब अपन खुशी मनेलहुँ भाइके रक्षाबन्धनमे सब भाय आयल सब भायके अपन राखी बन्हलहुँ भाय अपन सब आयल खुशी मनेलहुँ सब आयल परिवार आयल सबके खेलक पीलक भाय अपन गेल अपना घर गेल भाइ अपना सब खुशी मनाकऽ अपन भाइयो घर गेल अपन सब परिवारके अपन सब खुशी मनेलहुँ केलहुँ भरदुतिया केलहुँ भरदुतियामे आयल भाइ भाइ आयल सबके भरदुतियामे भाय आयल सब भायके से केलहुँ अपन भाय खुशी मनेलहुँ भाय आयल खुशी मनाकऽ सब परिवार एलहुँ सब खियाइ पियाइ कऽ भायके विदाह कलहुँ सब खुशी मनेलहुँ से भाय आयल हन दुआरिपर बड़ खुशीसँ दुआरिपर आयल हन हमरो आओरके बड़ खुशी भेल भाय आयल हन दुआरिपर सब खुशी मनेलहुँ अपन भाय आयल होली आयल होलीमे बाल बच्चा आयल बाहरसँ घरसँ सब खुशी मनेलहुँ सब माछ मछली बनेलहु सब बाल बच्चा खेलक पीलक सब सब अथीसँ मनेलहुँ सब रङ्ग खेललहुँ रङ्ग धियापुता रङ्ग रङ्ग खेलल सब अपन आजा बाजा बजेलक सब खुशी मनेलक सब बाल बच्चाके अपन बनेलहुँ सोनेलहुँ बाल बच्चाके खाय लऽ देलहुँ सब बाल बच्चा खुशी मनेलक सब रङ्ग धूप खेलेलक आजा बाजा बजाके सब खूब रङ्ग धूप खेलेलक रङ्ग अपन खूब खुशी मनेलक बाल बच्चा सब अपन हमहूँ अर खुशी मनेलहुँ हमहूँ अर नचलहुँ बजलहुँ सब खुशी मनाके केलहुँ से खूब खुशीसँ केलहुँ अपन होली होली कए कऽ सब बाल बच्चा आयल बाहरसँ सबके खुशी मनेलहुँ बालो बच्चा खुशी मनेलक सब नीक नीक चीज बनेलहु खेलक बाल बच्चा सब कोइ खेलक पीलक सब केलक सब पाबैन केलहुँ अपन सब आयल बाल बच्चा बाहरसँ सब अपन खुशी मनेलौं हमहूँ आओर रङ्ग रङ्ग खेललहुँ बालो बच्चा रङ्ग रङ्ग खेललक सब अपन खेल धूपके अपन